میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے احباب کے ساتھ سفر کرنا پسند کرتا ہوں کیونکہ جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اپنے خیالات اپنے فکر اپنے تعلیم سے متعلق اپنے ایجوکیشن سے متعلق اپنے ایکٹیوٹیز سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں جو فیصلے لینے والے ہیں جو اچھے اقدامات کرنے والے ہیں ان خیالوں کو ہم اپنے دوستوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں اور اس سے ہم اظہار خیال کرنے کے بعد ان کے مشورے لیتے ہیں کیا یہ قدم جو میں اٹھانے والا ہوں کیا یہ قدم ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں تو وہ اس پر اپنا اظہارِ رائے دیتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ سفر کرنے سے بہت ہی فائدے ملتے ہیں